हमारे मतलब जवानी में ऐसा हुआ करता था कि जो मतलब किताबें होती थीं पहले तो मतलब हमारे वहाँ में जब हम लोग पढ़ते थे या क्लास लेते थे जाते थे वहाँ पर तो ऐसी कोई मतलब की मतलब नहीं लगती थी कोई बुक मतलब वगैरह रहती थी कि हम लोग मतलब पढ़ें या तो फि वो करें और पढ़ते थे तो एक ऐसी बुक थी जो हमारे भारत की विषय में थी जो हमें ब ज्यादा पसंद आती थी कभी का उसी को हम लोग पढ़ते थे और ज्यादा महत्व भी देते थे वो हमें पढ़ने में आनंद आता था कोई कहानी हुई जो कार्टून वगैरह ये सब हुए बहुत अच्छे लगते थे हमें और पढ़ाई लिखाई जो है ज्यादातर तो हमारी हुई नहीं है और जितनी हुई नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज मतलब इतना रखना चाहते हैं कि करें हमारी मतलब इच्छा यही है कि आगे चल के हम लोग पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है अच्छे से करें और किताबें भी इन्हें बहुत पसंद हैं इतिहास में जो किताब होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है पढ़ने में भी ठीक हैं और आगे जाने आने में भी मतलब पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है और छोटे हों अब तो बड़ी हो गई हूँ फिर भी हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है पढ़ लिख लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और अच्छा भी लगता है हम लोगों का आगे हमारा लोग का यही सोच है कि जो कि हम पढ़ाई लिखाई करें और दूसरा कोई हो तो उसे भी मतलब पढ़ाएँ लिखाएँ ऐसे मतलब कोई ना रहे कि जो कि पसंद न आता हो सभी को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ही पसंद है वो लोग पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और आगे चल कर भी रखना चाहिए उन्हें कोई दिक्कत मतलब नहीं आती है न पढ़ने में और न कोई किताब में बहुत से हैं कि जो किताब देख कर बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं जो कि पसंद नहीं आता लेकिन ऐसे कुछ नहीं है हम लोगों को किताबें बहुत ज्यादा पसंद हैं